सावथुन दिन्थिफुंसालि हिसाबै आसामाव बिदिनो जायगा लायै जायगा गोबां दङ बा जिल्ला लायै जिल्ला बिदिनो मोनसे मोननै दङ थिग बिदिनो बिफोर जायगाफोरावहाय भारतनि बा आसामनि बा ओनसोलनि जि गोदान सिनिमाफोर ओंखारनाय जायो बिफोरखो बेवहाय दिन्थिनाय जायो थिग बिदिनो मिनथिनाय हिसाबै जोंनि क'क्राझारावहाय मोनसे सिनेमा हल दङ जेराव गोदान गोदान सिनेमाफोर ओंखारोब्ला बेयावहाय खम बेसेनावनो जों नायनो हायो बिदिनो बेवहाय मोनथाम बाहागोफोर दं मोनसेया गल्ड मोनसेया सिलभार मोनसेया प्लेटिनियाम आरो बिफोराव बायदि बायदि बेसेनावहाय बे सिनिमाखो देखायनाय जायो जों सिगांथाराव जिरायोब्ला बेयाव सेजौ नैजि लायो आरो जों गेजेरनि ख'थायाव जिरायब्लाहाय बेयाव सेजौ बाजि लायो थिग बिदिनो जोङो उननि ख'थायाव जिरायोब्ला बेयावहाय बिदिनो एसे लायो आरो बेसेनफोरखो आरो बिफोरनि गेजेराव जों साबसिन नायनोब्लाहाय जोङो गोजौनि ख'थायाव जिरायनांगौ जायो जायाव जिरायोब्ला जों मोनसे खम्परटेबोल फिल जायो बिदिनो जायगा लायै जायगा सिनिमा हलफोर दं बा माल्टिप्लेक्सफोर दं जेरावहाय बिफोरखो दिन्थिनाय जायो